गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि बायदिनो बाकसा जिल्लायावबो गोबां बीमा एबा इन्सुरेन्स थानाय जोङो नुनो मोनो बिब्दिनो जिउ बीमा दङ आरो बिब्दिनो सोलेरखौ रैखाथि होनायनि बीमा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बायदिसिना

गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थानाय बायदि बाकसा जिल्लायावबो जोङो बेफोरबायदि गोबां जिउ रैखाथि बा मुवा बेसादनि रैखाथिनि थाखाय इन्सुरेन्स बा बीमा खालामनाय जोङो नुनो मोनो थिक बिब्दिनो बाकसा जिल्लायावबो लामा फोनांजाब राहा आरो जे जे एम नि गोबां मावथांखिफोर जोङो नुनो मोनो थिक बिब्दिनो बाकसा जिल्लायाव जोङो नायनो थाङोबा नुनो मोनो लामा सामाफोरा दिनै थामजि बोसोरनि सिगाङाव जेरैबायदिमोन थांलाय फैलाय फरायसालियाव थांनाय कलेजाव थांनाय बायदिसिना मेडिकेल हाथाय बाजार थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोबां असुबिदा लानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो बाकसा जिल्लानि लामाफोरखौबो जोङो गोबां जौगाबोनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो बिब्दिनो सोरकारा गथायनाय जिखिनि सोरकारनि हाबाफोर बै हाबाफोरखौ जोङो गोबां जौगानाय नुनो मोन्दों आरो बिब्दिनो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव दैनि जा दै जगायनाय बे दै जगायनाय जल जिबन मिसन मुंनि मोनसे मावथांखि जोङो नुनो मोन्दों जिहेतु दैयानो जोङो मिथिना मोनो दैयानो मानसिनि जिउ बिदिनो जोंनि गोबां ओनसोलफोराव जोङो मानसिया लोंजायै दै जेरै आर्सेनिक थानाय फ्ल'राइड थानाय आरो गोबां आयरन थानाय बिब्दि दैफोरखौ जोङो आबाद खालामनानै बेफोर ओनसोलफोराव बिब्दि आर्सेनिक फ्ल'राइड आरो आयरनफोर थानाय होननानै जोङो मिथिना मोन्दों बेनि थाखायनो भारत सोरकारा गासै बाकसा जिल्लाल' नङा भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोग्गो दै मोनलोंहोनो थाखाय जल जिबन मिसननि गेजेरजों बे गोग्गो दै जगाय मावथांखिखौ लानाय जोङो नुनो मोन्दों आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि सुबुं माहारिनि जा दै लोंनानै बेराम जानाय बे बेरामफोरखौ जोंहा बेफोरबायदि मिसननि गेजेरजों जोङो मावफुंजानानै बेराम आजार जानायनिफ्राय जोङो गोजानाव थाहोनो हागोन होननानै जोङो मिजिं थियो बेबायदि रोखोमैनो बाकसा जिल्लायाबो बा बाकसा जिल्लानि मावख'फोरा गथायनाय मावमिनफोरखौ जोङो साबजाथाव नुनो मोन्दों आथिखालाव लामा सामानि जेंनाया प्राय गैला बायदिसिना जोंनि आसामाव बायदिसिना दैमा दङ आरो बै दैमानि सायावबो गोबां दालांफोर दाबाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे जोबोद गेदेर दैमा दङ बेनो जाबाय पाग्लादिया दैमा आरो बे पाग्लादिया दैमायाव जुदि गंसे दालां होनो हायोबाथाय जोंनि जा थांलाय फैलाय खालामनाय सानजानिफ्राय सोनाबजों उदालगुरिनिफ्राय मुसलपुर ओरैहाय मुसलपुरनिफ्राय ओरैहाय सानजा फारसे उदालगुरि जानानै बायदिसिना जायगाफोरा थांनो हानाय बेफोर राहाफोरखौ जोङो मोननो हागोन होनबा बिब्दिनो जोङो जोंनि बाकसा जिल्लानि सोरकारि मावख'निफ्राय जिखिनि जोंनो जौगालु खामानि दैथायनाय बेफोरखौ जोङो जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों